गए हम मेरा तबियत खराब हुआ तो गए हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में गए तो उसमें सरकारी हॉस्पिटल में गया तो पहिले लाइन में लगा मतलब इतना लम्बी लाइन इतना लम्बी लाइन कि कहने योग्य नहीं लाइन में तो तबियत मेरी बहुत ज़्यादा सीरियस मैं था उस लाइन में लगते लगते आदमी मेरा लाइन में लगे लगे पर्ची नहीं मिल रहा था पर्ची मिले पर्ची मिल मिले तब फिर बेड न मिले बेड नहीं मिला तो बस नीचे फ़र्श पर बैठ कर हम लोग इलाज़ करवा रहे थे वो भी इलाज़ में इतना गंदगी इतना गंदगी कहे गंदगी के अलावा और तबियत खराब हो के गंदगी से डाक्टर आवै इलाज देख देख कर चला जाए पूरा चेक भी नहीं करे डाक्टर डाक्टर चेक नहीं करे और तबियत भारी होकर जाए होकर जाए मेरा तबियत मेरा भारी होकर चल जाए तब डाक्टर चेक नए करे तो वहाँ से उठ जो जा गया तो चला आया प्रायवेट में गया तो प्रायवेट में पैसे माँगा बहुत ज़्यादा ये कि एक लाख रुपया लगेगा कि डाक इलाज़ करने का अब बेड का एक लाख रुपया माँग लिया तो अरे एक लाख रुपया मेरे पास था न कि मैं इलाज़ कराऊँ तो कैसों कैसों कैसे कौनों कौनों उपाय करके तो एक लाख रुपया ले कर गए मेरे घरवाले इलाज़ करवाए इलाज़ करवाए इसके बाद से भी इलाज़ सही नहीं हो रहा था ये प्राइवेट वाला भी नहीं इलाज़ कर सही कर रहा है पैसे के चक्कर में पैसे माँगने लगा और पैसे माँगने लगा क्यों इतना पैसा लावत हो हम वहाँ सारा दिन घबरा गए कहाँ से पैसा लाएँ कहाँ से पैसा ला कर पैसे है नहीं कर सके तो वहाँ से निकल के आए तबियत खराबे में निकल गए हम लोग निकल गए इसके बाद फिर लग गया करोना करोना में घर घर जनवा बात में करोना अब देशों देशों करोना फैल गया देशों करोना फैल गया अब करोना में हम रुक घर में से बाहर पुलिसवाला निकलने नहीं दें क्योंकि किसी को नहीं न रोड पर थूकने दें न रोड पर घूमने दें करोना के मारे लोग घर बकायदा बंद एकदम रहे कैसों कैसों तनि सा फुरसत मिला तो वहाँ से रोड पर टहलें तो रोड पर पुलिसवाला चहेट चहेट कर मारे सब हैं तो वो भी घर में भाग भाग कर कि घरे में जाए आदमी कितना आदमी मर गए कितना बाहर से आदमी जो करोना में थे वो करोना में से आ गए बाहर तो घर में घुसने नहीं पावे बाहर उन्हा के इंतजाम लगे कोई छुआ छुआ छूत नहीं वो कर पावे आदमी उसको वो करोना वाला आदमी को कि ये आदमी छुए न पाये छुए ना पाये एकदम नहीं तो करोना फैल जाए और ज़्यादा तो करोना बाद में कि कैसों कैसों आदमी के ठिकाना इस्कूल में ठिकावे बाहर बार इसमें ठेकावे तो बाहर इस्कूल में रहें आदमी तो पंद्रह दिन पर जे इस्कूल में रहें करोना के पीछे ओ करोना बाद में देशों में फैल गया कितना आदमी मर गए कितना आदमी बहुत आदमी जैसे मर गए करोना में बहुत आदमी मर गए करोने के अंदर तो करोना के बाद में कि देश कि हम वहाँ से भाग कर आए करोना जब करोना हलुक हुआ तो करोना से मैं भाग कर आया घर तो घर में हमको भी बाद में कि आदमी बाहर निकाल दिए कि बाहर बाहर जाओ रहो बाहर जा कर रहो बाहर जब गए रहे तो बाहर में दस दिन पंद्रह दिन बाहर रहा रहा इसके अलावा फिर जब ठीक हुआ करोना जब सही हुआ तो घर पर आ कर रहने लगा तो खाने पीने लगा अपना खाने पीने लगा तब जा कर हमने तब एकदम करोना जब ख़त्म हो गया तो जा कर फिर सुई लगा कहा कि जाओ सुई लगवाओ तो सुई लगवाने गया तब सुई लगवा कर आया तो कह कर बुलाए फिर इतना दिन पर इतना आ कर फिर सुई लगवाना इतना दिन पर फिर जा कर सुई लगवाया लगवा कर आया तब जा कर फिर करोना हटा सारे करोना में बहुत सारे आदमी मर गए बहुत सारे आदमी मर गऍ करोने के अंदर